हैलो नमस्ते जी हां पहचानेआ तुस तुस कल आए दे हे मच्छी लैने ई तुंदा तुस ते आंदे रौंह्दे ओ की निं पहचानना में बस ठीक तुस सनाओ हूं केह् गल्ल ऐ हां अच्छा अच्छा नेईं में ते ताज़ी ही पाई दी शैल पाइयै दित्ती अद्धी परसूं दी बी पाई दित्ती में अद्धी कल दी सगुआं जेल्लै पकड़ियां हियां ओह् पाइयै दित्तियां केह् पता होई सकदा बिच्च इक दो खराब होऐ पर इ'यां होई ते निं सकदा में आपें पाइयै दित्तियां हियां शैल शैल तुसेंई ओह् बी ऐ चलो कोई गल्ल निं अगली बारी में ध्यान देगा पर में ते अपने कोला शैल ई पाई दियां दी हियां कोई बी सड़ी दी ते हैनी ऐ ही में आपें दिक्खियां हियां ते चलो कोई निं कियां जादै खराब ते निं हियां जां थोह्ड़ी थोह्ड़ी खराब ही चलो कोई गल्ल नेईं चलो चंगा कीता तुसें मिगी बी सनाई ओड़ेआ ते में अगली बार ध्यान देगा ते हून अगर हून चाहिदियां ते में पुजाई ओड़ना ओह् तुसें सुट्टी ओड़ियां चलो कोई गल्ल निं अगली अगली बार कोला ध्यान देगा में ठीक ऐ म ठीक ऐ फ्ही